हिन्दी भाषा में हमको बोलना चाहिए हिन्दी भाषा बहुत अच्छी बात है हिन्दी भाषा में हम लोग बोलते हैं हिन्दी भाषा में हम लोग बोलते हैं हिन्दी भाषा हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को भी सिखाते हैं इसीलिए हम बोलते हैं कि हिन्दी भाषा को हम लोग से भी कोई बाहरी आदमी आ जाए हिन्दी भी भाषा में बोलते हैं हिन्दी का भी प्रचार करना चाहिए हिन्दी भाषा की बात है हिन्दी भाषा में हम लोग प्रचार करने जो आई हैं उन लोग के भी बारे में उन लोग बहुत अच्छे से बात करती हैं हिन्दी भाषा में बात करती हैं हिन्दी भाषा हम लोग अपने बच्चे में बोलते हैं हिन्दी भाषा बोलते हैं अपने परिवार में भी बोलते हैं हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा में हम लोग को बोलना चाहिए हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा को हम लोग इसीलिए विश्वास करते हैं हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा के लिए हम इसीलिए कहते हैं कि हिन्दी भाषा अपने बच्चे को बड़े लोग को सबसे अच्छे से हम लोग बात करें कोई भी बाहरी आदमी आ जाए उनसे भी हम लोग अच्छे से बात करें हिन्दी भाषा हमको बहुत अच्छी लगते हैं इसीलिए हम लोग हिन्दी भाषा में ही बोलते हैं हिन्दी भाषा में ही कितना लोग भी आते हैं कोई भी आ जाए बाहरी आदमी फिर भी लोग हिन्दी ही भाषा में बोलते हैं इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हिन्दी भाषा बोलना ही चाहिए जरूर बोलना चाहिए हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा अच्छी बात है हिन्दी भाषा बोलना चाहिए लोगों से इसीलिए हम लोग घर में भी हिन्दी भाषा बोलते हैं